हेलो नमस्ते सर हमको एक लाइब्रेरी की जरुरत है एक अच्छे लाइब्रेरी की जरुरत है हम लाइब्रेरी तो बहुत घूमे हैं वहाँ शोर शराबा होता है और माहौल नहीं मिल पाता है इसलिए हम पढ़ तो क्या क्या क्या क्या सुविधा है आपकी लाइब्रेरी में

मैम एक इलेवंथ की बायो की बुक्स चाहिए हमको हमें नीट की तैयारी करनी है

लाइब्रेरी में य ए सी है कि नहीं अच्छा

एक बुक की आप कितनी लेंगी फीस अगर हमको घर ले जाना होगा तो हम एक बुक अगर घर ले जाना चाहते हैं एक बुक आपके लाइब्रेरी से तो कितना लगेगा उसका चार्ज एक दिन का अच्छा और तो आपके लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ते हैं

हमको कहाँ पर अच्छा पड़ेगा हम घर ले जाकर पढ़ें कि आपकी लाइब्रेरी में नहीं तो हमको लाइब्रेरी में ही पढ़ना है लेकिन हमको एक अच्छे माहौल में पढ़ना है जहाँ पर शोर शराबा और आपकी लाइब्रेरी में कुछ और बुक्स के अलावा और भी कुछ फैसिलिटीज मिलेंगी जैसे बायो का कुछ माइक्रॉइस्कोप होगा या सार सिर्फ बुक्स हैं अच्छा